जॾहिं जॾहिं असां पंहिंजी महिनत सां उगाइल वण कंहिंखे वण पेड़ पौधा जेके नंढा गुलनि जा वण ई ॾिसंदा आहियूं सावक खे ॾिसंदा आहियूं त असांजे मन में हिकु पंहिंजे लेखे हिकु ख़ुशीअ जी लहर ईंदी आहे त भई असां असांजी महिनत हिन ते ॾाढो असां महिनत कई आहे उहा उहा जेका रंग लाहींदी आहे उहा उन खे असांजो इहो मन मां हिकु सुठी आवाज़ु निकिरंदो आहे प्रफ़ुलित भई पंहिंजो पाण खे असां महसूस कंदा आहियूं गॾो गॾु बें ऐं घर में बि उनखे जेको पॉज़िटिव एनर्जी अचे ती जेका असांजे घर में वणनि जे सावकन सां त उहा त हिकु विसारण जहिड़ी ॻाल्हि ई कोन्हे को उन खे हमेशा असांखे ॾाढी ख़ुशी ऐं ख़ुशी महसूस थींदो आहे गॾो गॾु असांजे सॼे परिवार वारनि खे बि साॻी शइ ॾिसंदा आहियूं त उन खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे उन उन्हनि खे ॾिसी करे नंढन ॿारन खे ॾिसी करे असांखे व वधीक ख़ुशी महसूस थींदी आहे त ॿार बि उन बाग़ीचे में साई ॻाह में थोरो रांद कंदा आहिनि इहे कंदा आहिनि त चवण जो मतिलबु आहे त घर में हिकदमु ॾाढी सुठी हिकु हूंदो आहे ऐं जेको टेम्प्रेचर आहे घर जो उहो बि गर्मीअ जे टाइम ते हिकदमु असांखे लॻंदो आहे त हाणे थोरो घटि थियो आहे त असांजी गर्मीअ में बि थोरी राहत थी मिले ऐं हुन सां गॾो गॾ थोरा फल बि मिलंदा आहिनि जेको उन्हनि मां फल पैदा थियनि ता उहे हाणे जीअं असांजे घर में लीमो निकिरंदो आहे केॾी महिल हिकु सावन मिर्चनि जो बि आहे वण आहे ऐं गॾो गॾ इहे धाणा मैथी उन्हनि जा बि असां पौधा पोखियल आहिनि त उहे मिलंदा आहिनि टमाटर टमाटा निकिरंदा आहिनि पोइ भले ॿ टमाटा बि जेके निकिरंदा आहिनि त उहा जेके जेके बाज़ारि मां असीं वठी अचूं पर इहे जेके ॿ टमाटा असांखे लगंदो आहे असांजे महिनत सां असां पैदा कया आहिनि त हिकु अंदरुनी जेका ख़ुशी थींदी आहे उहा हिकदमु लाजवाब आहे ऐं उन जे बारे में असां अखरनि में चई नथो सघां